सिलाइ हमसभ सिलाइ करै छियनि तऽ ओकरे लालमे लाल छै छै तऽ लालमे काला पट्टी दए कऽ सीबै काला तऽ जैसेकि अच्छा लगय सुन्दर तऽ जेना लाल छै तऽ लाल अथी काला छै तऽ कालामे लाल लगाय देबै तऽ बेसी सुन्दर लगतै तऽ ओकर सिलाइ तनी पाँच रुपैआ बढ़ि जयतै आ धागामे छै जैसे हम्मे अर लै छियै पन्द्रह कोइ लेलक बीस कोइ लेलक पच्चीस जेहन डिजाइन तेहन सिलाइ होइ छै ओहन ओहन सीलहुँ तेहन रुपैआ जेहन सीलहुँ तेहन रुपैआ देलक आ जेना सूटे सीलहुँ तऽ लाल रङ्गके सीलहुँ अस्तरवला सीलहुँ जेना तऽ ओकर पचास रुपैआ लै छियै तऽ अस्तरवलाके भए गेलै पहिले रङ्गमे रङ्गके कपड़ा मिलाय लेबय के ओकर केहन छै पहिले तऽ अस्तरमे जेहन काटलहुँ कपड़ा पहिले ओ अस्तर दुनू अस्तर कपड़ाकेँ साटि कऽ तब काटलहुँ काटलहुँ तब दुनू फेर सीलहुँ दूनू काटि कऽ सीलहुँ सटा कऽ तब ओहिमे टेपिंग देलहुँ तब टेपिंग देलहुँ तब सिलाइ सि सीलहुँ तब ओहिमे लैस लगयलहुँ लैस लगाय कऽ जेना जे होइ छै तीन रङ्गके चारि रङ्गके से तनी साठि रुपैआ सत्तरि रुपैआ ओकर सिलाइ भए जाइ छै हम्मे अर लेलहुँ पचासे रुपैआ ओतना नहि छै टोलामे बहुते पाँच गो छओ गो मशीन छै दसो गो होतै तऽ ओतना सिलाइ नहि होइ छै जे जेहन रहै छै ओहने सिलाइ अपन जानल पहचानलके आदमी रहै छै तऽ ओ आबै छै नहि तऽ ढेरी मशीन छै तऽ के अयतै ओतना नहि आबै छै जेना पेटिकोटे सीलहुँ तऽ कोइ तनी बड़ा सी देलक कोइ तनी छोटा सी देलक तऽ हम्मे अर भेलै जेतना दू मीटर कपड़ा आबै छै ओतनामे हम्मे पूरे सी देलहुँ दू मीटर मिलाए कऽ तनी बड़ासँ ओ रहतै तऽ ठीक रहतै जाहिसँकि दिक्कत नहि आबय होयके चाही आदमीके आ तऽ हम्मे की कहै छै पैजामा सीलहुँ तऽ ओकर पैजामाके एगो पटियाला होइ छै एगो रोल होइ छै तऽ ओ ओ ओकर ओकर सिलाइ पटियालाके सिलाइ पचास रुपैआ होलय पटियालाके पचास रुपैआ लै छै छोटवलाके ओकरो मे छै कूट देलहुँ पटियालामे पटियालामे छै नीचाँमे कूट देलहुँ जाहिसँ कि बैठय सिलाइ ठेहुन घुटनामे आ ई तऽ सूटवला होइ छै जेना गोल गला दिल भेल सूटमे तऽ ओहिमे कॉ कॉलर दए देलहुँ कॉलर कूटवला होइ छै गला आबै छै कपड़ावला ओकरा कॉलर दए देलहुँ तब सीलहुँ कॉलर दए कऽ सीलहुँ तऽ ओहिमे तनी अच्छा लागल बेसी आगाँ कोइ आगाँ दिल दै छै पीछाँ दै छै कतेक खूब अथिओ होय जाइ छै तनी मनी सीलहुँ ओहो आबै छै सीयै लेल ओहो सीयै लए आबय लाल लाल होल पीला होल कपड़ा उजला होल हरियर होइ छै हरा कलर होइ छै ब्लू कलर होइ छै नेभी ब्लू होइ छै सबकिछु रङ्गमे रङ्ग मिलाय कऽ सीलहुँ सभ रङ्गमे रङ्ग मिलाय कऽ सीलहुँ जैसे की जे अच्छा लगय जे घेर जे होतय बैठाय कऽ अच्छासँ सीलहुँ की जैसेकि जा जा जादे अच्छासँ ओहिमे फुच्चा देलहुँ जतय जेह जे जेहन सिलावैत छै लहँगा सेटके होइ छै लहँगा भी लहँगापर वला भी ब्लाउज होइ छै लहँगा होइ छै तऽ ओहिपर भी ब्लाउज छै ओकरो ब्लाउज सी देलहुँ लैस लगाय कऽ अच्छासँ सी देलहुँ जे शर्टोमे अथी एगो होइ छै चोली कट ब्लाउज होइ छै चोली कट एगो बम्बइ कट होइ छै ओसभ भी डिजाइन हम सी लै छियै सभ सी लेलहुँ हुक कोइ किछु दाम लेलकै कोइ किछु रीले छै तऽ कोइ तीन रुपैआमे दै छै कोइ चारि रुपैआमे दै छै तऽ सभकिछु के महँगाइ अयलै तऽ ओहि तरहसँ रुपैआ नहि होल तैयो सीलहुँ किए मजबूरी छै तैयो कपड़ा सीलहुँ साग सब्जीके लिए कारण की सी लै छियै किछु ने किछु बचतै रङ्गमे रङ्ग मिलाय कऽ सीलहुँ सामान की अच्छा लगय कने साड़ीएमे कोइ कोइ फाल्स लगयलक हे ई नहि होइ छै बहुत अच्छासँ ओहिमे लगाय कऽ दै छियै